कोई बी कम्म करना जां दौड़ लाना छड्डी जान ते चाहिदी गै दौड़ लाने कन्नै साढ़ा शरीर ठीक रौंह्दा ऐ पर हालां'के थोह्ड़ी मती जान लगदी बी ऐ दमाग दमागै गी समझाना पौंदा नेईं अज्ज जाना ऐ दौड़ने गी जाना ऐ नेईं तां दमाग समझदा निं ऐ ते एह् इ'यां रौहन दे बैठिया के र'वो इत्थें गै पर दमाग नेईं मनदा ते इसी समझाना पौंदा की चली पौग ते फिर अस चली पौने दौड़ लान दौड़ लानै आस्तै दौड़ लानै आस्तै शरीरै गी जान लाई दी होंदी ते लतें गीजान चाहिदी ऐ हांला कि एह्दे कन्नै साढ़ा पूरा शरीर तंदरुस्त रौहंदा ऐ ते दिनचर्या शैल रौहंदी ऐ ते पूरी दिनचर्या दा फर्क पौंदा मूड़ शैल रौहंदा बंदा खुश रौहंदा कोई बी नमीं चीज़ै ई मन लगदा हस्सियै गल्ल करदा ते न्यूट्रिशन जां जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी जरूरत ऐ साढ़े शरीर गी ओह् कुत्थें पूरी होआ करदी ऐ ओह् पूरी होआ करदी ऐ साढ़े साढ़े डोगरा समाज च घरें दी चीज़ें दा बड़ा महत्व ऐ घरै दियां चीज़ां खाना मम्मी नै असें गवां बी रक्खी दियां दुद्ध चौना दुद्ध पीना देहीं खाना घिओ खाना एह् इक्क वयवसाय कम्म करना बी ठीक ऐ पर अपने आस्तै बी करदे न घरा दी देसी चीज़ां खानियां न घिओ देहीं दुद्ध घरा दियां सब्जियां खानियां पूरा होंदा ते बोर दा पानी पीना ते नींबु पानी पीना गुंधकतीरा पीना ते देहीं एह् साढ़े कन्नै पूरा होंदा ते दौड़ लाने कोला पैह्लें कोई कसरत ते करनी चाहिदी ऐ ते शरीर साढ़ा खुल्लदा ऐ ते बंदा खुश रौहंदा ऐ ते इ'यां में आक्खी सकना की जि'यां होर बी बड़ी चीज़ां हियां कोई आर्मी दी त्यारी करने ताहीं दौड़ लांदा ऐ कोई फिटनेस आस्तै लांदा तों कोई अपने शरीर आस्तै लांदा ऐ बत्हेरे कारण न एह्दे न्यूट्रिय़यन ते हाईड्रेशन ते बोर दा पानी इयै साढ़ा हाईड्रेशन हा जां ओह् गुंधकतीरा पी लैने दुद्ध पी लैने ते ते न्यूट्रिशन साढ़ी घरा दी सब्ज़ियां खाइयै पूरा होंदा ऐ घिओ दुद्ध इयै साढ़े न्यूट्रिशियन ते हाईड्रेशन की पूरा करा करदा ऐ मम्मी दे हत्थें दीे फुलकै सब्ज़ी इयै साढ़े न्यूट्रिशियन ते हाईड्रेशन गी पूरा करा करदा ऐ